इस क्षेत्र में पकाए जाने पर बनी व्यंजन जैसे हमारे यहाँ दाल चावल सब्ज़ी यह हमारी पारंपरिक भोजन है जिसके बारे में मैं सब्ज़ी पकाने के विषय में बताने जा रही हूँ सब्ज़ी मार्केट से खरीद कर लाऊँगी उसको अच्छे से छीलूँगी आलू को काटूँगी धूलूँगी फिर मटर छीलूँगी मसाला को अच्छे से मिक्स करके फिर उसको कढ़ाई चूल्हे पर रखूँगी फिर आटा फिर आगे धराऊँगी फिर आगे इधर आने के बाद कढ़ाई है में तेल डालूँगी जीरा और प्याज़ से तड़का लगाने के बाद तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद आलू डालूँगी मटर डालूँगी फिर फिर अच्छे से तेल में फ्राई हो जाने के बाद मसाला मिक्स करूँगी उसके दस से पंद्रह मिनट तक पकाऊँगी उसके बाद उसमें मैं मैक्सिमम पानी डालूँगी नमक डालूँगी धनिया हल्दी मिर्च सब कुछ डालने के बाद उसको पंद्रह से बीस मिनट तक पकाऊँगी इसके बारे में मैं अभी वर्णन करने जा रही हूँ